नमस्ते अरे आपके पास थिएटर है क्या अरे कोई पिक्चर लगी क्या अरे टिकट विकेट कैसी है अरे भाई टिकटें बहुत महँगी हैं क्या ए सी वेसी है मेरे को तीन टिकट चाहिए लेकिन भाई मैं उनके गया था वहाँ पर जो है बहुत सस्ती टिकेट है लेकिन टिकेटवा बहुत महँगा है रेट अभी अभी मैं गया जा रहा था पैंतीस पैंतीस रुपये की टिकट बता रहे थे यहाँ मैं जा रहा था पैंतीस पैंतीस रुपये टिकट बता रहे थे हाँ तो भाई साहब हिसाब से कराइए मेरे को तीन टिकट चाहिए भाई आने के बाद में आप बोलेंगे नहीं कम होएगा तब हाँ तो पैसा ऐसा तो बताइए ताकि हम लोग आकर देखेंगे तो पंख वंखा है कि कूलर ऊलर है तब तो तो ठीक है देखिए यही पैसा आप रेट हिसाब से बताइए फिर मैं आता हूँ

हलो तीन टिकट चाहिए हमको हाँ वह आएँगे ही तो यह ही लगाना पड़ेगा टिकट निकाल लीजिए हाँ तो फिर समझ लो सिर्फ़ तीन हैं